आं मोजां मोननाय बिजाबनि मुङा जाहैबाय गियाननि लामा बेवहाय मानि सुबुंफोरनि बारै माखासे गियान होनाय दङ मारै सोलिनांगौ मानांगौ बेनि थाखाय आं बेखौ मोजां मोनो सावथुन एबा टिभि स'वाव जायैबाय आङो ये जाबानि हे दिबानिखौ मोजां मोनो बेवहाय जोंनि लाइपनि मोनसे पार्ट बायदि आरोखि जेन'बा जों माबोरै गावनि लाइपखौ थांनानै थानांगौ जों माबोरै रंजानांगौ जिउ थासान्दियाव बेफोरनि बारै फोरमायनाय दङ बेफोरनि थाखायनो आं मोजां मोनो